गारदेनिंनि थाखाइ आङो एबा गारदेनिंनि समाव आङो गोबां रोखोमनि नांगौ आइजेंफोर लायो जायफोर आइजेंफ्रा गारदेनिंनि समाव गोनांथिफोर जेरै खदाल सिखा खंखाइ खन्था बालथिंसे दै आरो बेजों लोगोसे मग बेफोरखौ बाहायनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा गारदेनिंफ्रा गोबां हाग्राफोरजों साग्लोबसो जानानै थायो बेफोरखौहाय साफा खालामनो एबा फोसाबनो थाखाय बेफोर बुस्थुखौ गोनांथि जायो मानो होनोब्ला जोङो खदालजोंहाय जों गांसोफोरखौ जावलुनानै साफा खालामनो हायो आरो गारदेनिंयाव मानलाग्रा गांसो हारिनि बेफोरखौ एवस्रांनो थाखाय सिखा खंखाया जोबोद गोनांथि आरो गोदानै गायसनफिननो एबा गोदानै बैहाय गाइफिननो गारदेनिंआवहाय माखासे फुलिफोरखौ बेनि थाखाइ खन्थाया गोनांथि बेफोरजों जावनानै जों गायनो हायो गांसोफोरखौ माबानो हायो आरो गारदेनिंखौ थाजिमै लाखिनो एबा सिदोमायै लाखिनो थाखाय जोंहा दैनि गोनांथि बेनिखाइनो बालथिंसे दै लाना थांफा नांगौ थांफायो आरो मग लांफायो मानो होनोब्ला जों आखाइजोंथ' सारनो हाया बेनिखाइनो मगजों हाइखांनानै जों सार इसे इसे गारदेनिंयाव सारनानै होनो हायो बेनिखायनो गारदेनिंनि समाव आं सिखा खंखाइ खदाल गंसे बालथिंसे दै खन्था आरो मग बेफोरखौ लांफानाय जायो मानो होनोबा बेफोरजों जों गारदेनिंखौ साफा लाखिनो हायो आरो माखासे गारदेनिंखौ साग्लोबग्रा हाग्राफोरखौ जों सिथानानै जों गारदेनिंखौ मोजां रोखोमै साजायनानै दोननो हायो बेनिखाइनो बेफोर सिखा खदाल बालथिंसे दै खन्था मग बेफोरखौ लांफानाय जायो बेफोरखौ लांफानानै गारदेनिङाव फोसाबनो थाखाइ जोबोर रा राहाया मोजां जायो बेनिखाइनो बेखौ लांफानाय जायो